नमास्ते सर नमस्ते अरे मेरी नमस्ते हमारी बे बेड बनवाना है वह हमारी बेटी को शादी पड़ना है तो बेड बनवाना है तो कैसे कैसे बनी बढ़ियाँ से बढ़ियाँ बढ़ियाँ से बढ़ियाँ बढ़ियाँ लकड़ी की बढ़ियाँ से बनाओ तो पैसा की चिन्ता करब तो देब तो बढ़ियाँ ना देब कि खराब देब बताईं आप सेखुवा से सेखुवा से चाही हमके लकड़ी की बढ़ियाँ पड़ेगी तो का करी हमको बढ़ियाँ बनवाना चाहिए वह बढ़ियाँ पड़ी महँग पड़ी तो का करी अब देना है ना हमको कूलर कूलर फिरिज और ऊ ठो और कौन चीज़ ए सी यो चाही कूलर फिरिज चाही देना है चाही लड़को को लड़की को और ऊ देबे देबे चाही

सोफ़ा चाही कहिया तकले कहिया तकले देइब कई हज़ार में देइब कैसे और यह बनी अच्छा हाँ एक महीना बाद है अभी ओ के ठीक है तब औरो कुछ काम वाम बताईं वताई कैसे कैसे का होई कैसे कैसे ना हाँ तो अच्छा तो एडवान्स पैसा जब देने गए तो अब आप बनवाने का तो बहुत खर्चा हमरा पड़ जाएगा ना अच्छा अच्छा आपको आपको हम दस हज़ार देना है दे देब बाँकी पूनम के बढ़ियाँ चीज़ बना देइब

नमस्ते अब नमस्ते आब जाते हैं नमस्ते